हॅलो गोवा कॅब एजन्सी कडेन उलयतां हांव हां बरें हांव जोवेन हांवें धा जुनाक तुमचे कडेन कॅब बूक केल्लो हांव आनी म्हजी फॅमिली काब दे राम गेल्ले आनी तुमचो ड्रायवर प्रमोद कुल कुलकर्णी तो खुबूच बरो आसलो ताणेंच आपल्या ताच्या वळखीन आमकां रातचे हाॅटेलांत स्टे करपाक डिस्कावन्ट दिल्लो आनी सकाळीं ब्रेकफास्ट एक बंरे बेश्ट जाग्यार व्हेल्लें आमकां तेणें आमकां भोंवतणच्या सगळ्या जाग्यांचें इन्फो सुद्दां दिल्लें तेचो कांय कटकट नासलें आनी ताचें वेसन नासलें हांव म्हज्या कजन्साक होच ड्रायवर रेकाॅमेंड करतलो आनी हांव जेन्ना आतां गोंयात भोंवतलो तेन्ना तेकाच प्रिफर करतलो ओके बाय थँक्यू